आं मोजां मोननाय मोनसे थुनलाइयारि आयदा

जोंनि भारत हादोरनि जायखौ जोङो महात्मा गान्धी होन्नानै बुङो महनदास खरमसाद गान्धी उदांस्रि दावहायाव बिथाङानो जोंनि भारत हादोरखौ उदांस्रि मोन्नायाव गोबां जुजिदोंमोन बेनि मोनसे थुनलाइयारि लिरबिदां माइ एक्सपिरियेन्स उइथ ट्रुथ बिनि मोनसे आयदा खौ आंहा फरायनानै खोब मोजां मोन्दों आरो बे माइ एक्सपिरियेन्स उइथ ट्रुथ माबायाव बियो गोबां गावनि गोरोन्थिजों मावनाय माखासे हाबाफोरखौ गाव जे बुंथिना लादों आरो बेहाय माखासे जे बोसोन होदों बेहाय आंहा खुब आंनि गोसोआव नांदों आरो खुब गोसोआव थादों माइ एक्सपिरियेन्स एक्सपिमेन्ट उइथ ट्रुथ होन्नायाव बे मोनसे लिरबिदां लिरदोंमोन जेरै उन्दै समाव बियो फरायनायाव माखासे बे फरायसालियाव गोबां गोरोन्थिबो मावदोंमोन आरो बे गावनि गोरोन्थिफोरखौ बियो दिन्थिदों आं फरायनाय मोनसे बिथांनि जि लिरबिदां बे लिरबिदाङाव आं जेनोबा बावबाय बे लिरबिदांखौ बेहाय ओरै बेहाय लिरदों मोनसे जेनोबा बियो फरायसा समाव फरायनायाव मोनसे समाव बेयो स्कुल फरायनायाव गावनि गोरोन्थि आरो फोरोंगिरिनि गि गोरोन्थि बेखौ बियो दिन्थिदों बियो जिहेथु बिराथ मोजां आखुजों आरो सैथोजों सोलिग्रा उन्दैनिफ्रायनो बेवहाय बेयो गावनि आखुखौ दिन्थिदों बे आखुवाव मोनसे समाव गावनि फरायनाय फरायसालियाव इस्कुलनि इन्सपेक्टर फैदोंमोन आरो बे स्कुल स्कुलनि इन्सपेक्टर फैनायाव जेब्ला इन्सपेक्टरा इस्कुलाव हाबो हा बे हाबनायाव फरायसाफोरखौ मोनसे लिरनायाव बानानफोरा माबादि सुंद'यै लिरो गोरोन्थि गैयि माबोरै लिरो बेखौ आनजाद नायनो थाखाय माखासे सोदोब लिरनो थिन्दोंमोन आरो बे सोदोब मोनबा सोदोब बिहो लिरनो होदोंमोन आरो बे मोनबा सोदोबाव महात्मा गान्धीआ मोनसे सोदोबखौ बेयो कारेक्टयै लिदनो हायाखैमोन माने गोरोन्थि गैयै लिरनो हायाखैमोन बेखौ नुनानै बिनि फोरोंगिरिया जुताजों बे लिरनानै बेनि बानानखौ करेक्टसन खालामना होदोंमोन बुट जुतानि बे माबाजों हायाव बे करेक्टसनखौ लिरदोंमोन बिनिफ्राय महात्मा गान्धीखौ बे लिदनायाव जाहथे गोरोन्थि लिरो बिखौ सुद्रायनानै होखोमादोंमोन आरखि नाथाय महात्मा गान्धीआ बुजिदोंमोन आं जिहुतु रोङाखै आरो बिखौ आं बोरै रोङिखौ माबोरै नकल खालामनानै सोरनिफ्रायबा नायनानै बेखौ आं बोरै लिरनो बिदि लिरनानै गाव जेरै लिरदों बिदिखौल' होबाय उनाव इन्सपेक्टरा नुबाय मोनसे सोदोबा बिना गोरोन्थि जादों आरो बिखौ बेयो सुद्रायनानै मोजाङै लिर होन्नानै बिदि थिन्दों बिनि उनाव इन्सपेक्टर थांनायनि उनाव महात्मा गान्धीआ थिग बिदिनो फोरोंगिरिया जेब्ला सोङो आं खिथानायखौ मानो लिरै नोंथ' खुब गाज्रि खामानि मावबाय बिदिहोन्नानै सोंनायाव बेयो फोरोंगिरिनि खाथियाव बुंदोंमोन आं आं सैथोयै सोलियो आं जेखौ रोङाखै रोङाखै आरो गुबुननिफ्राय आं नकल खालामनानै लिदनाय बिदि माबायाव आंनाव हुदा गैआ आरो आं सोलोंनांगौबा उनाव मोजाङै सोलोंगोन बे बाथ्राखौ गाव सिखार खालामनानै होदों आरो बेवहाय फोरोंगिरिया उनाव बेखौ मोजां माबादों सैथोजों सोलिग्रा बे माबादों बेनि अनगायैबो आरो मोनसे आरो मोनसे लिरबावदों बेयो गावनि जिउ बे माइ एक्सप्रिमेन्ट उइथ ट्रुथ आ बेयो गावनि जिउनि मोनसे जारिमिन जिउ खौरां आरो बेयो मोनसे लिरबावदों बेयो बुंदों जे हेन्ड राइथिं आखाइजों लिरनाय बे फरायनाय समाव हेन्ड राइथिंआ बेखौ मोजां खालामनायआ बारा गोनांथि गैया बेयो सान्दोमोन आरो बिनि हेन्ड राइथिंआ बारा मोजां नोङामोन थिग बिदिनो बेयो जेब्ला गावनि फरायनांगौखौ फरायनानै जेला साउथ आफ्रिकायाव बेयो थाङो उकिल खालामनो थाङो अब्ला बे समाव बियो नुबाय साउथ आफ्रिकानि साउथ आफ्रिकानि जायफोर लोगोफोर दङ जायखौ लोगोफोर दङ गोबां बिदि बिसोरनि लिरनाय बायदि सिनाफ्रा बेनि हेन्ड राइथिं आखाइजों लिरनाय बे माबाया इना ओरैबायदि सिखोन साखोन ओरैबायदि सिखोन साखोन बेखौ नुनानै बेयो गोमोदों जे आमफ्राय गावखौ रुजुदों नोंगौथ' हेन्ड राइथिंआ जेरैबायदि हेन्ड राइथिं गावनिखौ नायनानै गुबुननि जि हेन्ड राइथिं साउथ आफ्रिकायाव थांनायाव जेबायदि नुबाय गावखौनो लाजिनाय मोनबाय बेनिफ्राय बेहायनो गाव सिखार खालामनानै उनाव बुंफिन्दों लिरनानै होदों जे आंनि बिदि सान्नाया जे फरायनाय समाव आखाइजों लिरनाय बि जे हेन्ड राइथिं बेयो सिगांनिफ्रायनो मोजाङै सोलोंनांगौ माने उनाव बेखौ सोलोंनो हाया हेन्ड राइथिंजों लोगो लोगो बे गोसोनि बाथ्राबो फैयो जोंनि सावस्रिनि बाथ्राबो फैयो जे जायफोरनि हेन्ड राइथिङा मोजां बिसिनि सान्नायाबो मोजां देहा सोलेर गासिबो मोजां बेखौ बियो सान्नानै मोन्दों गाव मोनदांदों आरो थिग बिदिनो बेहाय बियो उनावहाय खुब दुखु मोन्दों दाथ' बे गोरा जाहैबाय हेन्ड राइथिंखौ फोसाबनायनि बे समाव बे गैला उन्दै समावनो बेखौ सोलों खानांगौ बिदि हिसाबै बिनि गेजेरजों बिथाङा जोंनो दिन्थिलांदों जे फरायनाय समाव जे लिरनायनि जि हुदा हेन्ड जि हेन्ड राइथिं बा हाथर आखर बेयो आखाइजों लिरनाय बेयो खुब मोजां खालामनो थाखाय नाजानांगौ आरो बेजों जोंनि गोसोआबो गावनि समायना बे लेरनायखौ नुनानै खुसि मोनो रंजाखाङो आरो बेजों बेबायदिनो गावनि बे माइ एक्सपिरियेन्स उइथ ट्रुथ आव गोबां गावनि गोरोन्थिखौ बे सुद्रायनानै माखासे बोसोन होनाय दङ आं बे बिथांनि बे लिरनाय बिजाबखौ खुब फरायनानै खुब मोजां मोन्दों आरो बि बिथाङा जोंनो गोबां बोसोन होलांहों